घूमने के लिए मेरी मन पसंद जगह सब से पेहले वैष्णो देवी तो वैष्णो देवी का सोच रखा था मगर वैष्णो देवी माता रानी ने बाद मे बुलाया पहले मुझे साई बाबा ने बुला लिया तो मैं कन्टिन्यू ग्यारह साल हर थर्टी फर्स्ट को जाता था शिर्डी के साईं बाबा के दर्शन कर के आता था वो ग्यारह साल बराबर गया हूँ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने फिर साईं बाबा ने ऐसी सुनी फिर मैं वैष्णो देवी घूम के आया ताकि अच्छा लगता है काफ़ी मनोरक मनोरम देवखने को मिलता है मन को आत्म त्रप्ति होती है आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए आतुर हो जाती है इतना मनमोहक लगता है शिरडी में वैष्णो देवी में शिरडी में जाएंगे धरम मतलब काफ़ी अच्छे भंडारे चल रहे हैं आराम से खाना खाइए कहीं भी आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है पानी की पूछने की ज़रूरत नहीं तुरंत पानी लो